उन खां पोइ ॿ टे माण्हू असां वटि वधी विया आहिनि जंहिंजे करे असांखे अञा तव्हांखे निमाणी वेनती आहे की अञा ऑडर अस असां तव्हांखां वठूं इने करे चउमिन पास्ता मैगी मंचुरियन इहो सभु बि असां तव्हांजी होटल मां वठूं था धन्यवाद